रौदी होलाक बाद अगर धूप सऽ जादा हो जाइ छै पानि अगर कहीं नहि रहै छै तऽ आदमी परेशान रहै छै रौदा से ओ रौदा से कहीं बारिष नहि होइ छै तऽ सुखार पकड़ा जाइ छै नहि अगर खेतीमे लगेने छियै कोइ भी चीज मकइ होइ गहूॅंम होइ चाहे घास होइ चाहे रहर होइ मतलब कोइ भी चीज लगबै छियै तऽ अगर सुखार मतलब रौदी हो जाइ छै तऽ पानि नहि ओकरामे जाइ छै तऽ ओ भी बेकार हो जाइ छै गरीब लोकके मतलब रौदी होलाक बाद माल जाल जे छै से बहुत बीमार पड़ि जाइ छै ग्रसित होइ जाइ छै आदमीके भी प्रभाव पड़ै छै जे ताकि ओ रौदी से लोग बीमार पड़ि जाइ छिकै बीमार पड़लाक बाद आदमीके खर्च भी हो जाइ छै ओतना अगर जल नहि मतलब रौदी होलाक बाद जल नहि नदीमे अगर जल नहि रहै छै ओ सुखार पड़ि जाइ छै नलमे पानि नहि रहै छिकै की कहै छिकै पोखरिमे कहीं पानि नहि रहै छै तऽ बहुत तरह सऽ अथी हो जाइ छै महामारी ई लिए जे छै से सुखार बहुत अथी बला बात छिकै रौदी होलाक बाद रौदीमे पाँच मिनट अगर रहि गेलै तऽ इंसानके बीमार पड़नाइ जरुरी हो जाइ छिकै चाहे बुखार लागि जाइ कोइ भी समस्या ओकरा शरीरके अन्दरमे हो जाइ छै माले छै तऽ मालके भी अगर रौदी पकड़ा जाइ छै तऽ ओ भी कतना परेशान रहै छै किसान अगर खेतीमे अन्न उपजा नहि होलै तऽ ओ भी कैसे रहतै ई लिए आदमी से लेकर जानबर तक बहुत अथी रहै छै चिन्तित रहै छै जे हम केना मालके भी हम चारा आनबै केना हम अपने भोजन करबै कहाँ सऽ पानि आनबै ई रौदीके बेजा दरमियानमे बहुत अथी हो जाइ छै आदमी त्राहिमाम भए जाइ छै पानी खातिर लए ई लिए जे छै रौदी बहुत हानिकारक छिकै अगर खूब जादा रौदी होय रहलै हन तऽ मालजाल बकरी मेमना जे छै से गाय भैंस खेतमे अगर कोइ भी अनाज लगेने छियै तऽ ओ भी सुखार पकड़ा जाइ छै पानि बेगर आदमीके बहुत त्राहिमाम भऽ जाइ छै पानिके लिए पानि अगर नहि रहतै तऽ धरातल पर जे छै से मनुष्य से लए कऽ हर जीब जन्तु बहुत परेशान हो जाइ छै ई लिए जे छै से बारिष भी होनाइ अनिबार्य रहै छै ताकि बारिष होइ छिकै तऽ बहुत सा आदमीके भी सुरक्षित रहै छै माल जालके सुरक्षित रहै छै जितना भी धरती पर जीब जन्तु छै सब पानि से लऽके मतलब हरेक पेड़ पौधा भी मतलब पानि से अगर पड़ै छै तऽ रहै छै हरा भरा एहि लिए सब चीज सऽ सुरक्षित रहै छै पानि जे छै से पोषण छिकै शरीरके अन्दरमे अगर अन्न पानि अगर नहि रहतै इंसानके शरीरमे कोइ भी जन जानबर होइ पशु पक्षी होइ अगर ओकरा शरीरके अन्दरमे पानि नहि जेतै तऽ ओ कभी भी किछु हो सकै छै पानि ही बहुत मूल्यबान छिकै ई रौदा रौदाके कारण जे छै से हमे तो एक मिलट थमि नहि सकै छियै रौदा बहुत हानिकारक शरीरमे करै छै अगर रौदा अगर पानि होते जाइ छै सेम समय रहै छै तऽ बहुत अच्छा राहत रहै छै जानबर सऽ लए कऽ बकरी धरि आदमी सऽ लए कऽ पशु पछी धरि बहुत सुरच्छित रहै छै ई लिए जे सुखार रौदा बहुत हानिकारक होय छै अगर सीमित समय रहै छै तऽ सबचीज हरा भरा पौधा रहै छै